जोंनि ओनसोलाव असमिया हारिनि हानजाफोर थायो थायो आरो आं लोगोफोरनाव जोंनि हारि हारिनि सोमोन्दै जोङो मारै मारै दं मारै मारै मारै जोंनि बे खाथि खालानि हारि जोंनि हारिफ्रा मारै दङ मारै मायो बेफोरखौ खेल लायो आरो बैसोर लोगोफोरखौ मारै मा हारिफोरजों मानो मालाय सोमोन्दोफोरजों खेल दाला होननानै खबर होलायो